पंज अक्टूबर उणवीह सौ चोरानवें एकवीह सिपटम्बर उणवीह सौ छियानवे पंद्रहं अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु पंजवीह फरवरी उणवीह सौ सतासठि उणटीह सितंम्बर ॿ हज़ार ॿ